हमारे सोनभद्र ज़िले में मुख्य समाजिक कल्याण और विकास का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हो हो रहा है जैसे बच्चों को शिक्षा प्राप्त देना स्वास्थ्य का देखभाल करना ग़रीबी उन्मूलन करना महिला सशक्तिकरण जिस में महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को बोलने का अधिकार दिया जा रहा है उन को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है ग़रीबी उन्मूलन में ग़रीबी हटाने के लिए किसी का घर बनवाया जा रहा है तो किसी को पैसे दिए जा रहे हैं स्वास्थ्य देखभाल में मेडिकल कैंम्स लगाए जा रहे हैं और घर पर दवाइयाँ बटवाई जा रही हैं शिक्षा के लिए बच्चों को कॉपी किताब और अन्य चीज़ें प्रदान की जा रही हैं जिस से उन्हें अच्छी शिक्षा मिले और वह अपने जीवन में आगे बढ़ें